दे हेल' सार दे मोजां दे वेल खाम सारखौ औ दे आटसा सार जोङो दिनै क'क्राझाराव बिजनेसनि सोमोन्दै एसे रालायनोसै दा जोंनि क'क्राझार टाउनाव मा मानि बिजिनेस मावनायनि खाबु दङ मा बिजिनेस मावोबा जोङो थाबैनो जौगानो हागोन सारा एसे बुंदो नामा औ औ बिरात औ

सोलियो औ

औ आटसा सार आं मोनसे सोंबावसै होनबालाय दा क'क्राझाराव जोङो बर' हतेलखौ गोबां नुनो मोनो गुबुन टाउन सहराव बर' हथेलाबो जाबोगौ दा क'क्राझाराव बे हटेल बिसिनेसनि सोमोन्दै एसे बुंगोन नामा सारा दे

औ औ

दे नोजोर होयो होनबा सार दिनैहाय हामथ'सिगोन नामा जाथ'बाय नामा दे दे दयन'बाद दे दे थेंक इउ